हम ऑनलाइन ऑर्डर कयलहुँ साड़ी मङ्गेलहुँ ओ साड़ी जे यए हमरा फाटल निकलि गेल तऽ हम ओकरा वापसी लेल करबाक लेल चाहय छी ओइ लेल हम ऑनलाइन ऑर्डरके कम्पनीमे फेरसँ कहलहुँ अप्लाइ करलहुँ फोन कए कऽ जे हमर कपड़ा फाटि फाटल भेटल यए अहाँ ओकरा वापस लए जाउ आओर हमर जतनेके दामके कपड़ा हम मङ्गेलहुँ यए ओ कपड़ा हमरा वापसीमे दोसर वएह चीज भेजू तऽ ओइपर हमरा कहल गेल जेकि पहिने अहाँके कपड़ा आनल जायत ओ